میں اپنے دوست سے سیکھتی ہوں بنائی سے کا کرنا ہم کو تو نہیں آتا ہے بننے کے لیے تو ہم اپنے دوست سے پوچھ پوچھ کے سیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں جیسے کیسے سلوار سیتے ہیں کیسے اوڑھنی میں لیس لگاتے ہیں کیسے سوٹ سیلتے ہیں تو دوست بتاتے رہتے ہیں ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو گپ وپ یہ کرتے ہیں اپنا سل بند اھی بندائی کا کام بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت تو آتا ہے ہم کو بھی بندائی کرنا پر اس سے زیادہ نہیں آتا ہے تو اپنے دوست سے پوچھ لیتے ہیں جو کیسے بندائی کرنا ہے تو وہ بتا دیتی دوست بھی بہت اچھا ہے بتاتے رہتے ہیں ہم دونوں بہت اچھے سے رہتے ہیں اسی لیے ہم کو آتا ہے تھوڑا بہت ہم کو دوست بولا ہے کہ جو تم کو نہیں آتا ہے تو آپ میرے پاس رہیے بیٹھیے ہمارے پاس تو ہم سکھا دیں گے آپ کو سلائی بنائی کرنے کے لیے تو دوست بہت اچھا ہے ہم کو سکھاتا ہے ہم سیکھ بھی گئے ہیں تھوڑا بہت جیسے سلوار سے سلوار تو نہیں آتا ہے تھوڑا بہت سویٹر وٹر بند لیتے ہیں کر لیتے ہیں وہ آتا ہے اسی لیے دوست کے پاس ہم رہتے ہیں اپنا سلائی س بندائی سیکھتے رہتے ہیں دھو کبھی کبھی ٹھنڈ میں بھی دھ ٹھنڈ میں دھوپ اھوپ میں بیٹھتے ہیں تو دوست بھی بیٹھے رہتے ہیں ہم دونوں بیٹھ کے اپنا بھندائی کرتے رہتے ہیں ہنسی مذااک کرتے رہتے ہیں اپنا بندائی بھی کرتے رہتے ایسے ہم نے کہیں بار بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں ہمارے ہمارے گاؤں میں بھی اور دو چار ہے سکھ بندائی کا کام کرتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی بہت اچھے کرتے ہیں اپنے گاؤں گھر میں آنا چاہیے ہر ایک لڑکی کو ہر انسان کو آنا چاہیے بندائی سکھائی جیسے ہمیں آتا ہے تو ہم پڑوسیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں دے سکتے ہیں بیٹی کے سادی میں بھی بند کے دے سکتے ہیں ہم بندائی کا کام ہم کو آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے